नमस्कार बताइए जी हाँ ठीक है हाँ मिल जाएगी ठीक ठीक आना उसका खर्चा पाँच हज़ार आएगा बहुत तो नहीं है सारा दिन लग जाएगा पूरा समय लगेगा बहुत नहीं है बहुत नहीं है पाँच हज़ार सारा दिन घुमाएंगे टहलाएंगे सब इधर उधर चन्द्रिका देवी है चन्द्रिका देवी है मॉल है यहाँ वहां चलो पैंतालिस पे तय आ जाएगी आ जाना ठीक बहुत अब बहुत नहीं अब बहुत नहीं अब तो बहुत कम हो गए वाटर पार्क जाएंगे चंद्रिका देवी म हाँ महल मलिहाबाद यहाँ सब कहीं जाएगी गाड़ी ठीक ठीक टहला देंगे समय मिलेगा तो टहलाएंगे अब समय नहीं होगा तो नहीं जाएगी गाड़ी अब निकले तो गे हाँ ठीक है जब कोई पास होगी पहुँच जाएगी तो चली जाएगी हाँ तो सात बजे तो वापसी वापसी का कोई टाइम नहीं वैसे तो पाँच बजे तक वापसी हो जाएगी सातो बज सकत है आठो बज सकत है जेस टाइम होय टाइम के हिसाब से ठीक और ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक सब कहीं ठीक ठीक ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक और गाड़ी में ए सी भी मिलेगी हाँ सुविधा है सब हैं गाड़ी में ए सी मिलेगी हाँ अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक नमस्कार नमस्कार